जी हमारे पास बिजली इस वक्त बीस से बाईस घंटे मिलती है गर्मी के समय में बिजली कटौती बहुत ज़्यादा होती है विशेष रूप से गर्मी के दिनों में मई जून के महीनों में जिस वक्त लोगों को कूलर पंखा और इन सब चीज़ों के पर्याप्त आवश्यकता होती है उस वक्त बिजली बहुत ज़्यादे प्रभावित करती है अभी सर्दी का समय है सर्दी के सीजन में बिजली अगर रात में कटती भी है तो लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रात के समय में लोग कम्बल ओढ़ कर सो जाते हैं लेकिन अगर गर्मी का समय है गर्मी में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादे होती है लोगों को रात को सोने के लिए बहुत से चीज़ों के लिए बिजली की आवश्यकता पानी के लिए बिजली की आवश्यकता होती है बिजली नहीं रहती है तो न पानी मिल पाता है न रात को सोने का समय हो पाता है ढंग से सब चीज़ों में बाधा उत्पन्न होती है विशेष कर बरसात के मौसम में भी बिजली की यह समस्या देखी गई है की जब बारिश होने लगती है बिजली चली जाती है बरसात के मौसम में तो बिजली का कह सकते है रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि ख बारिश हो रही है किसी की घर के छत टपक रहें हैं घर का धरातल ज़मीन से नीचे है पानी की समस्या होती है उस वक्त क्या होता है रात का समय है बिजली चली जाती है लोगों के पास पर्याप्त प्रकाश के साधन नहीं उपलब्ध होते हैं और बिजली बहुत दिक्कत करती है